ہلو ہان جی آپ کینٹین والے بول رہے ہیں ارے بھیا آپ کے یہاں جو کھانا ہم نے بک کروایا تھا بہت ہی گھٹیا قسم کا تھا یار کیسا او ریسٹورینٹ چلاتے ہیں آپ بھائی ہم نے جو آڈر کیا تھا کھانے میں جو آیا تھا نہ کوئی ٹیسٹ ہے نہ کوئی ذائقہ ہے پتا نہیں آپ نے کیسا ویٹر رکھا ہے ارے بھیا کئی محلے والوں نے بھی کئی کہیں نہیں بتایا مجھے کہ ٹھیک ہے اسی چکر میں ہم نے آپ سے بک کروایا گئے بھی تھے اور گھر پہ سب سبھی برائی کر رہے کوئی ٹیسٹ ہی نہیں تھا دال مکھنی منگایا تھا مٹر پنیر تو بھیا ڈھنگ کا کاریگر رکھو نا اگر ہوٹل چلانی ہے تو ڈھنگ کا رکھو بھائی بھیا دو بھیا آخری ٹائم کیا ہوتا ہے یار آخری میں ٹیسٹ آخری میں ٹیسٹ نہیں رہتا ہے شروع میں ٹیسٹ رہتا ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار بھیا ہوٹل چلا رہے ہو کیا کر رہے ہو

وہ ٹھیک بھیا پرانی دکان ہو یا نئی اس سے اس کی بات نہیں کر رہا میں نئی دکان یا پرانی دکان کی میں تو یہ پوچھ رہا کہ ٹیسٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا ٹیسٹ ہی نہیں تھا کھانے میں صحیح نہیں تھا ہاں اس چیز کو آپ ایکسیپٹ کر لو بھیا ایکسیپٹ کرو اس چیز کو جی اس چیز کا بھیا آپ دھیان رکھنا ٹھیک ہے بھیا چلو ہوں ہوں چلو بھیا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے بھیا ٹھیک ٹھیک ہے